हमरासभकेँ जाम लागि जाइए गाड़ी घोड़ाके बड्ड परिस्थिति खराब मिथिलाञ्चलमे छै एकदम गाड़ी घोड़ाके सफर नहि करै छी जाम लागि जाइए ओहिसँ कनी सभचीज हमर खराब भऽ जाइए सब्जीसभ ताहिसँ हमसभ लचरल छी मिथिलाञ्चलमे ओहि वास्ते हमरासभकेँ कोनो सुविधा नहि यए कोन बजार जायब कतय जायब जाइ छी आ जाम पकड़ा जाइए आ गाड़ी घोड़ाके बेसी प्रोग्राम भए जाइए घूरि कऽ चलि अबै छी नहि बिकाइए कोनो चीज लऽ कऽ चल अबै छी घूरि कऽ तऽ ओहिमे घाटा लागि जाइए तऽ मोन मऽ भऽ जाइए जे ई बिजनेस की शुरू कयलहुँ ई की भऽ गेल एहि मिथिलाञ्चलमे तऽ ई बात एना भऽ जाइत छै हमसभ तऽ मिथिलाञ्चलमे पहिने खाली सब्जीके खेती बारी करय लागै छियै करै छियै तऽ बिकै नहि छै बजार गेलहुँ कतहु गाड़ी घोड़ाके बड्ड प्रोग्राम भए जाइत छै नहि पकड़ायल ओतहु रहि गेलहुँ रेल छूटि गेल टेम्पू छूटि गेल बस छूटि गेल की करबै कतहु जामे पकड़ाए गेलै तऽ ओतय आब छैहे नहि छै कोनो द्वारा जायके तऽ आब की करबै तऽ ठप्प पड़ि जाइ छी हमसभ इएह एहि मिथिलाञ्चलमे बिकायल छी इएह माथा पैची करैत करैत दिन बीत जाइ छै लोकके आओर हमसभ कतय जेबै की करबै से किछु नहि माथा पैचीमे फुरि रहल छै ततेक गाड़ी घोड़ा कतबो गाड़ी घोड़ा छै नहि पकड़ाए दै छै कतहु जाइत छी किछुसँ किछु ठोकर लागि जाइए घूरि कऽ चलि अयलहुँ आब ओ चीज लए कऽ फेर काल्हि जाउ तऽ काल्हिओ उएह भए जाइ छै आब की हेतै एहि मिथिलाञ्चलमे की करबै दरभंगा सफर नहि जाए पड़ैए दरभंगा जिला नहि जाएल होइए अपना घरमे घुरिआ जाइ छी की करबै ततेक गाड़ी घोड़ाके मुश्किल भए जाइत छै जाइत जाइत लोककेँ सभटा छूटि जाइ छै बजार बौआए जाइ छियै नहि टाइमपर बाजार पकड़ाइए कतेक बाजार पकड़बै गाड़ी घोड़ामे बैसि रहै छी नहि कएल होइए ताहि दुआरे हमरासभके परिस्थिति तऽ खराबे बीतै छै हरदम